नायालाय बिदिनो मावा इरि मोनो फिथिख्रि ना बोथिया नास्राय खांख्राय लायब्ला मोनो साम' दैआव दंग'आव जोंना दंग' खाथि नालाय दंग'आव लायो आमफ्राय एखमब्ला फिसालाफ्रा फासियाल साहैयो ना फिथिख्रि मोनबोयो आरो ना फिथिख्रि गोजा बेखौ जायो जोंहा फाननायाथ' फाना जोंना जानांगौसो जायाब्लानो उफाय गैया एखमब्ला मोनायाव लायो एखमब्ला बोननानै लायो एखमब्ला बामिफोर बोनना लायो फिसालाफ्रा फिसा फिसा बै माबायाव स्लुइस गेटाव अन्थायाव अन्थायाव बोननानै लायो मानै गाहाम माथाम गाहाम एखमब्ला मोनबोयो आदा केजि गाहाम तिन प'वा बिदि मोनबोयो आरो बामिखौ ओम ना फिथिख्रि इरिआथ' बिदिनसै खखा खाखियावनो नाङो खाखि सायनानै खखा जोंना खखासो आजावो दुब्लिआव खखा आजावनायाव हाबो एखमब्ला सेरफा मोनबोयो एखमब्ला प'वासे एखमब्लाय गैया साम' गोजासो नाङो गारनाङो उफाय गैया माबानांगौ जाहैयो बिदिनो मैथाफोरजों होनान जाबाय ना मावा संबाय एखमब्ला आलुफ्राव होबाय गोथां फोरानना दोनबाय एखमब्ला फोराननानै बिदिनो आलुआव होयो मैथायाव होयो जायो एखमब्ला आबर बायनानै लाबोबाय बाव होसनलायबाय आबराव होसननानै जायो ओमफ्राय खुमब्रा खुमब्राबो खुमब्रायावबो होयो एखमब्ला जोगोनार एखमब्ला थास' आथिं नाखौ होजोबनाया जाहैयो ना मावाखौनो ना गिदिरबो मोना नालाय गोबावजों खनफाल' मोनो ना गिदिरा जों दा बेखौनो खुनुरुखुम जायो होलाबायनानै